जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव जों माखासे जिल्लानि बा गुबुनफोरनि गुबुन हादोरफोरनिबो माखासे खौरां मोजां गाज्रि खौरांफोरखौ जोङो इउटुब बा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो मिन्थिनो मोननाय जायो खौरां मोननाय जायो जों दा ससियेल मिडिया एबा इउटुबआव बड'लेण्ड रादाब मोनसे क'क्राझारनिफ्राय बे रादाबनि गेजेरजों जोङो माखासे जानां जाखांनाय बा जानो गोनां माखासे खौरांफोरखौ जोङो मिथिनानै लानो हायो मबाइल बा मबाइलनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरोखि दा जों सिगांफोरावथ' खौरां बिलाइ फरायनानै जोङो गोबां बायदि खोथाफोरखौ मिन्थियोमोन नाथाय दा जों इउटुबआव बा फेसबुकफोरावनो जों क'क्राझारनि बा बडलेण्ड रादाब बेफोराबायदिनो खौरां बिजों बा माबा चेनेलजों जोङो मिथिनो मोननाय जायो